بچوں کے لیے ڈرائنگ یا پینٹنگ شروع کرنے کے لیے صحیح عمر ہر بچے کی عقلی صلاحیت کے اوپر طے کی جاتی ہے کچھ بچے چھ یا سات سال کی عمر سے ہی بہت اچھی پینٹنگ بنانے لگتے ہیں جبکہ کچھ بچے چھ یا سات سال کی عمر میں سیدھی لکیر تک کھینچ نہیں پاتے انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ڈرائنگ یا پینٹنگ کیا ہے ڈرائنگ یا پینٹنگ بچوں کے لیے بہت اہم مضمون ہے کیوںکہ بچے اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں بچے ڈرائنگ کرتے وقت اپنے دل اور دماغ کو سوچنے پر مضبوط مجبور کرتے ہیں جس سے ان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ عقل مند بن جاتے ہیں